जी मुझे मिठाईयाँ बनाना बहुत पसंद है क्योंकि व्यंजनों में मुझे सर्वाधिक पसंदीदा मेरी जोधपुरी मिठाई और अलवरी खिरमोन और अलवरी मिठाई ये तीन पसंद हैं और मैं इनको ही सबसे ज़्यादा बनाता हूँ और इनको ही मैं सबसे ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि इनको हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है ये मिठाइयाँ एक ऐसी हैं कि इनका स्वाद चखने पर बहुत अत्यधिक स्वादिष्ट होता है